जी नमस्ते मैं मुझे थोड़ा आपके जिले के सिंचाई के बारे में थोड़ा जानकारी लेना था सिंचाई का व्यवस्था कैसा है आपके जिले में सिंचाई का सिस्टम सब जगह सिंचाई पहुँचा किस तरह पहुँच रहा है इस इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना था आपसे दियरा क्षेत्र में लाइन तो बोल रहा था बिजली सब जगह पहुँच चुका है अच्छा कितना परसेंट बिजली पहुँच चुका है आपके दियरा क्षेत्र में पचास परसेंट पहुँच चुका है तो आपके यहाँ सिंचाई का जो व्यवस्था है तो सबसे ज्यादा पानी किस फसल में लगता है आपको अभी धान होता है आपके यहाँ अच्छा मक्का की खेती कितने परसेंट भूमि पर होती है तो सिंचाई की मतलब कोई किल्लत नहीं है सब जगह आपको मोटर वगैरह का बिजली की व्यवस्था है न

आपका मक्का में भी तो पानी बहुत लगता होगा सिंचाई में आपका जिला तो गंगा नदी के किनारे पड़ता है न तो आपको गंगा नदी से सिंचाई का कितना लाभ मिल पाता है अच्छा तो किस तरह गंगा नदी से आप सिंचाई का फायदा उठाते हैं

और जिस समय गंगा नदी का जल स्तर ज्यादा बढ़ जाता है उस समय आपके यहाँ की क्या स्थिति रहती है

तो अभी बिजली से कितने सिंचाई होती है आपके यहाँ और डीजल से कितनी हो पाती